खारनायाथ' जेनोबा खारनाय होनोबाथ' जों बयबो लाइप आव खेनसे नङा खेनसे बयबो खालामखाबाय जानांगौ जेनोबा बयबो खारखायो जेनोबा जेरै स्कुल फोरावहाय माबायो स्पर्टस फोरावहाय बयबो खनसे नङा खोनसेथ' पार्टिसिपेट खालामखांबाय जानो हागौ ओमफ्राय आंबो खालामोमोन आरो ओन्दैयावहाय जेनोबा दाबो खालामो टाइम मोनबा जेनोबा गोसो जाब्ला ओमफ्राय एरैनो य'गा फोर खालामो आरो स्कुल फोरावबोथ' खालाम खायोमोन जेनोबा आगोल निफ्रायनो ओमफ्राय दाबो खालामो आरो आं टाइम मोनबानो जेनोबा माब्लाबा माब्लाबा ओमफ्राय बेफोरखौ जेनोबा खालामनाया मोजां जोंनि देहानि थाखायनो ओमफ्राय जोंनि माबा बे ब्लाड सारकुलेसन नङाबा स्ट्रेस फोरा इसे खम जायो जेनोबा इकसार्साइस फोर खालामोबा बेखौथ' जों बयबो मिथिखायो जानो हागौ ओमफ्राय जेनोबा आजिखालिथ' बयबो माबा पिगार मेन्टेन्स खालामनायावबो बेफोरखौ इउस खालामो जेनोबा खारनाय मानाय य'गा फोरखौहाय इउस खालामो जेनोबा पिगार मेन्टेन खालामनाय ओमफ्राय स्ट्रेस माबा रिलिस खालामनाय फोरावहाय जेनो य'गा खालामो आरो स्ट्रेस माबा बोखारनोबा बेफोरखौ बाहायो आरो ओमफ्राय जेनोबा पेटस फोर माबानोबा खमायनोबा मानोबा खारनाय मानाय बेफोरखौ जों बाहायो आरो बेखौथ' बयबो मिथिखागौ जानो हागौ ओमफ्राय बिदिनो स्कुल फोराव थ' स्कुलावबोथ' ओन्दैनिफ्रायनो य'गा फोर खालामो बिफोरखौ दानिया होखायो जेनोबा जोंबो खालामोमोन गोदो स्कुल फोरावहाय ओमफ्राय दाबो टाइम मोनबाथाय खामो आरो खारनाय मानायफोराव ओमफ्राय बिदिनो आरो फुङाव सिखारनानै खालामो आङो मालाबा मालाबा टाइम मोनबाथाय माबा य'गा खामो खारो ओमफ्राय टाइम मोनबाथाय बेफोरखौ खामो आरोना आङो बेनो